साढ़ा धर्म दा इक्क इक्क ओह् ऐ ना आखे वसुदेव कुटुंबकम् कि जेह्की पूरा दुनिया ओह् पूरा साढ़ा परोआर ऐ एह् मेरा धर्म एह् मिगी सखांदा कन्नै धर्में च होर बड़ी शैल शैल गल्ल सखाई जंदियां जि'यां कि कुसै कन्नै बुरी नेईं करनी जि'यां दिक्खो सतवाह् होंदे सतवाह् च जेह्ड़े गुरू महाराज होर औंदे ते ओह् बड़ियां गल्लां सखांदे कुसै कन्नै बुरी नेईं करनी इ'यां जैदा सोचना नेईं अपना दिल साफ रक्खना सच्चाई ते ईमानदारी कन्नै जेह्का कम्म होंदा ना करने दी कोश्श करनी ते कन्नै दूएं दी मदद करनी ते कुसै गी कुसलै बी जरूरत पवै ते मदद करने दी कोशिश करनी जि'यां दिक्खो आं जि'यां होई गे कि कुतै इयां कुतै आपदा आई कोई प्राकृतिक आपदा आई ते भी उत्थै साढ़े कशा जिन्ना होई सकै ओह् करना चाहिदा एह् साढ़ा धर्म असें गी सखांदा ते एह् होर केह् आखदे अस इ'यै करदे कि जिसलै भंडारा होऐ तां गरीब लोग रुट्टी खाई सकदे उत्थै अगर भंडारा होऐ तां उत्थै बी अस पूरी कोशिश करदे की के सारे लोक खाई लैन ते हर वर्ग दे हर जाति दे खाई लैंदे ते उत्थूं अस केह् करदे कि ते उत्थै अपने कशा पैसे जिन्ने बी होई सकदा मतलब जिन्ना साढ़ा मदद होऐ देने गी ते उन्ना अस देई ओड़दे उस च अस कोई कमी पेशी निं करदे हैन ते एह् चीज होंदी होर होई गेआ जि'यां होर भई कुसै नै आक्खन निं भाई अज्ज उत्थै कोई प्राब्लम होई दी जि'यां कोई आक्खै जि'यां देविका नदी साफ करनी ऐ के कोई बौली साफ करनी ऐ हां अस एह् करी सकदे कि उसलै अस ओह् उत्थै साफ करी सकदे ते अस कदें कदें सत्संग रखांदे उत्थै वृद्ध आश्रम होई गेआ अनाथ आश्रम होई गेआ तां उ'नें बी थोह्ड़ी नेईं र्होल होई जा ते इस स्हाबै ते साढ़ा धर्म भाई इ'यै सखांदा कि सारें कन्नै रली मिलियै रौह्ना खुशी कन्नै रौह्ना कोई जैदा बड्डा निं ऐ सारे इक बराबर गै न सारे भ्राऽ भैन जिन्ना होई सकै जिन्नी कोशश करगे खुश रौहने दी तुसें गी उन्नी खुशी थ्होनी ते निं कोश्श करगे खुश रौह्ने दी ते तुसें गी उन्ना गै दुख लग्गना मतलब जिन्ने गै जलगे फकोगे तां तुसें गी उन्नी गै कमी लग्गनी जिन्ना तुस खुश रौह्ने दी कोशश करगे तुसें ई उन्ना गै केह् आखदे उप्परै आह्ले रस्ते दस्सने खुश रौह्ने आह्ले